गोजाम आरो गोदान मेथायफोरनि गेजेराव फारागथियानो जाबाय गोजाम मेथायफ्रा लासैयैनो मिलौदो गोसोआव नांनाय मेथाय खनोमोन नाथाय दानि गोदान मेथायफोरा जाबाय गोख्रैयैनो थाबैनो बबेबा गारांखौ बबेजोंबा थाङो जों गोजाम मेथाय खोनासंग्रा मानसिफोरा गोदान मेथायफोरखौ बारा खोनासंनो मोजां मोना जेरै आङो आलायरन फावथायनि मेथाय खनगिरि अरुन नार्जारीनि मेथायखौ गोदै मिलौदो खोनासंनो मोजां जोबोद मोजां मोनो आरो हिन्दी मेथायफोरनि गेजेराव लथा मंगेशकारनि मेथाय खन्नायखौ मिलौदो गोजोनथाव खोनासंथाव मोनो बेनो गोजाम आरो गोदान मेथाय खनगिरिफोरनि फारागथि मानोना बबेबा मेथायखौ जों खोनासङोबा जोंनि सुखु दुखु सान्नाय बेफोरबायदि माखासे गोसोनि माबा मोनसे जाथायफोर बेफोरनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो आरो बबेबा मेथायफोरखौ खोनासंबा जोङो जोंनि जेरै बुहुमाव जों जेरै उजिनानै जोंनि मावनाय दांनायफोरजों बे मेथायफ्राबो फारागथि थायो मिलौदो गोदै गारां आरो दुखुनांथाव मेथायफोर जेरै बेफोरखौ जोङो मोजां मोनो दानि बोथोरनि दानि गोदान मेथाय खनगिरिफोरनि गारां आरो बिसोरनि दामनाय देनायफोराव खरानिफ्राय खरा जायो मालाबा जों बेफोरखौ बांद्राय मोजां मोना बिनिखायनो दानि आरो गोजाम गोदाननि फारागथि मेथाय खन्नायफोरा बेफोरावनो फारागथि नुजाथियो